आङो जोहोलाव मुंनि मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आरो जाय खन्थाइआनोकि जोंनि बर' हारिनि थामोन्था रैखाथिनि समाव जोंनि माखासे बीर जोहोलावफोरा बै समाव मुंख्लं जानो गोनां जादों सुथुरनि आखाइआव जिउ बाउनोगोनां जादों आं बेखौ लानानैनो आङो बे जोहोलाव मुंनि खन्थाइखौ लिरदों बेवहाय आङो बै जे सासे जोहोलावआ बा सासे मानसिया जे हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनांगौ आरो बाउसोमनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ बाउसोमोब्ला बा हारिनि थाखाय जुदि बाउसोमोब्ला जे मोनसे हारिनि जि गांनाय उखैनाय लुबैनाय बेखो सुफुंनो थाखाय जि मोनसे गावखौनो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय बै मानसिनि जिउ जारिमिनखौ आङो खन्थाइनि गेजेरजों आङो बेखौ मिथिहोनो सान्दों बा आं फोरमायनो सान्दों जे जातिनि थाखाय जुदि जिउ बावोब्ला हारिनि थाखाय जुदि नों गाव बावसोमनो हायोब्ला नोंहा हाजार हाजार मानसिफोरनि नोङो बोर मोनो आरो अनसायनाय मोनो आरो नोंखौ सानफ्रोमबो बाख्नायो मानोना जोङो बयबो मिन्थियो हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमग्रा मानसि जोंनि बर' हारि बा जोंनि हारियाव गोबां खम दङ आरो बे बिथिंखौ लानानैनो आङो नैबे मोनसे जि खन्थाइ जोहोलाव मुंनि आं बे खन्थाइखो आङो थांनाय समफोराव आङो लिरदों आरो बेनि गेजेरजों आङो मिजिंथिदों बे खन्थाइनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आथिखालनि जोङो साफ्रोमबो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जोङो गावखौ बाउसोमनो हायो दसेब्लाबो आरो बेजोंनो जोङो जि गोग्लैसोनाय जि हारि बे हारिया जोङो साफा साफा लाइमोनफोरनि हारिखौ अनसायनायनि थाखायनो हारिखौ मोजां मोननायनि थाखायनो हारियाव गावखौ बाउसोमनायनि थाखायनो बे हारिया मोनसे गोजौ थाखोसिम जोङो मोनहैनो हायो आरो उननि समाव जे जोङो गावनि जि मोननांगौ माखासे दाबि दबाफोर थायो बै दाबि दबाफोरखो जोङो बिख'नानै लानो हायो जोङो जोंनि सुथुरा माब्लाबाबो जोंनि जि बिख'नाय बा जों जोंनि जि हारिनि सायाव जि सुथुर जानाय बे सुथुरफोरा अरायसम जोंनिफ्राय गोजान जायो बे थांखिजोंनो बे जोहोलाव खन्थाइखौ आङो बै समाव लिरदों ओंखायनो बे खन्थाइनि गेजेरजों जोङो जोहोलावनि मुंखौ लानानैनो बा जों सासे जोहोलावखौ लानानैनो बे खन्थाइखो सुजुनाय मोनसे खन्थाइ ओंखायनो मिजिंथिदों जोङो बे खन्थाइनि गेजेरजों जोंनि जोहोलाव माखासे उजिगोन जोंनियाव माखासे हारिखौ सिबिनाय हारिखौ सिबिग्रा हारिखौ अनग्रा जोंनि गेजेराव माखासे लाइमोन बिर जोहोलावफोर उजिगोन आरो बे उजिनायनि गेजेरजोंनो आङो मिजिंथिदों जोंनि गेजेराव जि माखासे खैदां खैफोद जोङो गोग्लैसोनाय हारि बेयो अराय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे जौगानाय हारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो